हमारे यहां अपनी कलाओं का बढ़ावा देने के लिए कुछ भी अपनी कलाएं हैं वो हैं उसके लिए काफ़ी समूह बनाए गए हैं फ़ॉउंडेशन बनाए गए हैं जो एकजुट होके कार्य करते हैं और अपनी जो भी समाज में भी हैं अपनी कला को पहुंचाते हैं देश विदेशों में पहुंचाते हैं राजस्थान लेवल तक पहुंचाते हैं तो इनके लिए एक समूह का फ़ॉउंडेशन का गठन किया गया है कुछ कुछ समाज हैं ये सब मिल के अपनी कला का प्रदर्शन अच्छे लेवल पे करते हैं और इनको सभी लोगों में दिखाते और नैशनल लेवल तक भी ये अपना अपनी कलाओं को दिखाते हैं अपनी जो भी राजस्थान का इनका हुनर रहा है वो